میں نے کچھ دنوں پہلے لوکل مارکیٹ سے ایک گیس اسٹو خریدا تھا اور وہ گیس اسٹو جو تھا وہ کافی مجھے خراب کوالٹی کا خراب خراب سے ہی اس کی جو چیزیں تھیں وہ ملیں اور اس کے علاوہ جب وہ اس کو جلاتے تھے تو کافی زیادہ گیس خرچ ہوتی تھی اور اس کے علاوہ وہ کافی دھواں بھی پیدا کرتا تھا اس کی وجہ سے آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی جلن ہوتی تھی میں نے اس کا اسپیئر پاٹس جو دکھایا تو اس کے اسپیئر پاٹس بھی مجھے اور ملے نہیں لوکل مارکیٹ میں جس کی وجہ سے پھر میں نے اسے واپس کرنے کی کوشش کی اس دکاندار نے مجھ سے کافی بدتمیزی کی لیکن خیر اس نے واپس سے تو اپنا سامان لے لیا اور مجھے میرے پیسے تو بٹ مل گئے لیکن یہ پورا جو میرا تجربہ تھا گیس اسٹو کو خرید نے کا اور وہ بھی لوکل مارکیٹ سے چھوٹی سی شاپ سے وہ کافی ناکام سا رہا